महिला लोग के लिये जो है नई जानकारी के लिए नया नया कार्यक्रम होना चाहिए उसमें नया नया टेक्नोलोजी से खाना बनाना सिलाई करना और कोई कोई उद्योग माने छोटी मोटी उद्योग को चलाना जैसे ये अगरबत्ती बनाना है जो भी सारी छोटी मोटी कार्यक्रम है उसके लिए उसके लिए जो हैं महिला सब कुछ चाहे टी वी की मार्फ़त हुई आज से समाचार पत्र के माध्यम से हों या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हों जो भी हो उस सब को महिला लोग को जानकारी देना चाहिए और महिला महिला पुरुष में अब फ़र्क ही क्या रह गया है सब को समान अधिकार है समान समान चीज़ें हैं इसीलिए अब महिला लोग को भी चैनल या अखबार पत्रों के द्वारा जानकारी दिया जाए और महिला लोग भी अब जीविका समूह में बहुत जोर शोर से काम करती हैं और अपने अपने कार्यक्रम को सही ढंग से चलाती है और अपने अपने कार्य सम्हालती हैं और और जो भी हैं ये अपने अपने परिवार को लेकर समाज को लेके और सबको समझाते रहती हैं ऐसे होना जैसे खाना खान पान पे ऐसी ऐसी ये सबको सब्ज़ी वग़ैरह हरी सब्ज़ी फल फूल खाना चाहिए यही सब महिला सब जो जाती है समूह वग़ैरह में तो उन्हें जानकारी वो बताती हैं सबको समझाती हैं यही है इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो महिला को भी कोई नए स्तर से बात विचार करने के लिए वो सब को नया चैनल या अखबार के द्वारा जानकारी दिया जाए क्योंकि हम लोग का माने देहात में रह कर भी हम लोग बहुत बहुत जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता है इसलिए कोई नई जरिए से हम लोग को जानकारी होना चाहिए